हैलो मैडम जी नमस्ते केह् हाल ऐ थुआढ़ा तुस सनाओ में बी ठीक में बी ठीक आं अं'ऊ आक्खा दी ही एह् बीवू एह् बीवू ना जेह्का इन्ने द'ऊं त्रऊं दिनें दी छुट्टी चाहिदी ही ते स्कूलै ई निं औना ई इ'न्नै की एह् थोह्ड़ा घर फंक्शन ऐ ते महां मैडम गी फोन करियै आक्खी ओड़नी आं कि थोह्ड़े दिनें दी छुट्टी देई ओड़ो अते फ्ही महां नुहाड़ी पढ़ाई पिच्छें नेईं ना रेही जाह्ग

हां ते में इत्तै गल्ला फोन कीता हा में हा पिच्छे नेईं ना रेही जा फ्ही अते फ्ही तुस नुहाड़ा होमवर्क बी करी ओड़गे हां अते ठीक ऐ फ्ही में इत्तै गल्ला इ'यै इ'यै पुच्छना हा महां अगर अं'ऊ इसी छुट्टी कराङ ते फ्ही तुस महां कम्म एह् कंप्लीट कराई ओड़गे नी नुहाड़ा ठीक ऐ फ्ही तुस नुहाड़ी मैडमें गी बी सनाई ओड़ेओ जां फ्ही अं'ऊ नुहाड़ी नोटबुक उप्पर भेजी ओड़ङ स्कूल ठीक ऐ ते अं'ऊ नोट बुक्कां भेजगी ते तुस कराई ओड़गे कम्म फ्ही ठीक ऐ तां फ्ही अं'ऊ नुहाड़े दोस्तै हत्थ भेजी ओड़गी अते फ्ही तुस कराई ओड़ेओ